नमस्तेम आप कोन बोल रहीं अच्छा अच्छा आपके यहाँ बरडे है तो आपको क्या चाहिए मिल जाएगा आपको सब केक भी मिलता है हमारे यहाँ बरडे का मतलब कोई भी चीज़ लेना है कोई फंक्सन के लिए हर आइटम मिल जाएगा हमारे यहाँ तो आपको क्या चाहिए हाँ वह भी मिल जाएगा आपको बहुत बढ़िया मिल जाएंगे साफ सुथरा आपको जैसा चाहेंगी वैसा आपको मिल जाएगा बाज़ू का हमारा रेट है तीन सौ में हम्म वयसन बालूशाही एक देते हैं दस दस का देते हैं और किलो के हिसाब से हम कुछ कम में लगा देंगे आप को हाँ तुम तो आपको किलो में कुछ कम में लगा देंगे आपको कहने का मौक़ा ही नहीं मिलेगा हम जैसा मतलब आप चाहेंगे वही हिसाब से हम लगा लेंगे हमारे यहाँ मिठाई बहुत बहुत प्रकार की हैं बहुत प्रकार की जो आप कहेंगे वह मिल जाएगी मिठाई हमारे यहाँ मतलब दुकान बड़ी है दुकान बड़ी है मतलब यह हमारे ख़ैराबाद में यही रौज़ा दरवाज़ा के पास खुली है बहुत बड़ी दुकान है फेमस है हाँ जिस प्रकार का मिठाई चाहेंगे वह आप आर्डर करना मिल जाएगा आपको हम आपके मोबाइल में आपके व्हाट्सअप में डाल देंगे आप देख लेना और आपके हिसाब से हम कम लगा देंगे जैसा आप चाह रहीं हैं कि हमको कम में लगा लो तो हम कम में लगा लेंगे हाँ यह मत परेशान होना कि एक हम एक चीज़ एक इतने का दे रहे हैं तो हम किलो के हिसाब से लेंगे तो कम लगा लेंगे

हाँ हाँ और केक भी चाहिए हाँ केक भी पैक करा देंगे आपको आना भी नहीं पड़ेगा अपना इसमें एड्रेस डाल देना जहाँ हाँ हाँ हमारे यहाँ कोरियर होता आपके घर ही सब पहुँच जाएगा बस आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा बस वह भी पैसा आप नहीं भी दे रही है तो अपने हमारे अकाउंट में अपने उससे अकाउंट से डाल देना ठीक हाँ आपको मिल जाएगा आप ज जैसे कहेंगी आप तुरंत आपके दरवाज़े के पास आ जाएगा ठीक हाँ हाँ हम कल पैक करके भिजवा देंगे और जो जो तुमने बताया है वह सब आपके घर आ जाएगा जितनी मिठाइयाँ बताई हैं और कुछ चाहिए नम हाँ हाँ मिल जाएगा और नमकीन में भी कुछ अच्छा नमकीन भी हमारे यहाँ समझों बहुत चीज़ें हैं समोसे हैं सेवीं हैं मठरी हैं बहुत प्रकार की बहुत प्रकार के नमकीन है हाँ समोसा हमारा दस का एक मिलता है बहुत अच्छा समोसा है और शुद्ध देसी घी का बनते हैं हम हाँ हाँ पैक कराके दे देंगे आप पैसा मतलब वही हमारे अकाउंट में डाल देना ठीक हाँ ठीक नमस्ते